हैलो में माही में गोरमेंट वोमेन कालेज पढ़ा'नी ते इत्थे हां एह् ऐ के अज्जकल बड़े सारे कोर्सेस जे एह् ऐ जे इत्थै कालेज च मिल जांदे जियां के बीए कोर्स होई गेआ बीकाम होई गेई बीएससी होई हां बड़े सारे कोर्स मिलदे इत्थै अज्जकल हां एह् ऐ कि बच्चें गी अपनी अपनी मर्जी कन्नै सब्जेक्ट चूज करी सकदे ओह् ते पढ़ी सकदे अपनी अपनी मर्जी कन्नै जेह्दा जे मर्द करै ओह् पढ़ी सकदा हां जियां एह् होई गेआ कि किसी बच्चे ने आर्ट्स रक्खेआ ते उसी मेडिकल मिली सकदा ते जिस मेडिकल रक्खेआ ते उसी आर्ट्स मिली सकदा हून जिसने बीएससी करनी होए ते ओह् बीएससी दा फार्म भरै इत्थै इत्थै कोई नेईं ऐ अज्जकल एह् इत्थै इयां किश नि ऐ कि हां भई इत्थै एह् कोर्स नि मिलदा एह् कोर्स नि मिलदा अज्जकल सारे कोर्स हर जगह् मिल जांदे इत्थै बी मिली जांदे हां किश बच्चे जांदे बाह्र पढ़ने के लिए बी पर ओह् एह् लिए जांदे जि'नें इत्थै मन ही नेईं होंदा पढ़ने दा हां भई एह् नेईं पढ़ना में अस बाह्र जाइयै पढ़ना बाह्र जाइयै पढ़ना ते असें बाह्र ही डिग्री लैनी ओह् जन्दे बाह्र ते इयां अज्जकल दे बच्चे नि जांदे बाह्र अज्जकल बड़ा किश बड़ी डेवलपमेंट होई गेदी हून ऐजुकेशन डिपार्टमेंट च बड़ी डेवलपमेंट होई गेदी बच्चे बड़ा किश करी सकदे अज्जकल दे बच्चे बड़े होशियार न ते पढ़ बी सकदे अपने अपने मन बिच्च हां एह् ऐ जि'नें पढ़ना होए ते ओह् इत्थै बी पढ़ी सकदा जि'नें नेईं पढ़ना ओह् इत्थै पढ़ै चाहे बाह्र पढ़ै ओह् बाह्र बी नी पढ़न होंदा ओह्दे कोला बाह्र बी नी पढ़ोंदा बड़ा किश होई गेआ अज्ज